اصل بات یہ ہے کہ موت کس کو آ رہی ہے بچوں کی موت جوانوں کی موت اور بوڑھوں کی موت ان تمام لوگوں میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے علاقے میں اموات جو ہوتے ہیں وہ فطری ہوتی ہے زیادہ وہ طور فطری موت ہوتی ہے ہاں کبھی کسی حادثہ کی وجہ سے موت ہو گئی تو الگ بات ہے ویسا تو ہر علاقے میں ہوتے ہے ہوتا ہے جہاں تک بچوں کے موت کی بات تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ علاج کی کمی ہو جاتی ہے تو بچوں کی موت واقع ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں ڈاکٹر اور اسپتال کی کمی ہو جاتی ہے تو اگر کبھی تو اگر کبھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر وقت پر نہ مل سکے تو اس وقت ایسے حادثات ہوتے ہوتے رہتے ہیں